दे आंहा दे आगोलनि दिनाव गंगार होननाय दं हाजोनि गंगार आंनि न'आव गराइ लानानै फैयो माबा बिसोर गराइजों आलु लाबोयो मुला लाबोयो आरो थास' बाहोना लाबोयो माबा माबा नारें फिथाइ बाहोना लाबोयो नै दा आगोन फुहआव फैयो बिसोर फैनानै आंनि न'आव दस दिन बार' दिन गंगार थायो आरो गराइया मानै माथाम लाबोयो बे गराइजोंनो बिसोर बे नारें खमलाखौ आरो मुलाखौ थास'खौ होनानै जों बर'फोरनो बिसोर माइ लाङो माइ माइरं सोलायनानै आंनि न'आवनो दसजोन बार'जोन थायो गराइबो थायो बे दा गोजां बोथोराव बिसोर जिगाब नांगौ उन्दुनो जिगाब नांगौ जिगाब माइहुंसे जोबलायोमोन आंहा बिसोरनो उन्दुनो होनाै होनानैनो एखेबारे आरो अरबो साइगोन सोराङिआवनो बिसोरो अर सायबाय थायो दे बिसोरो जिगाब नांगौ बिसोरनो नै दरसे थांखांबा दरसे फैबाय बिदिनो आंनि न'आव आगोलनिफ्राय गंगार बाहामोन एखेबारे आंहा गंगारजोंनो बिसिगि सानै दं सासे थैबाय सासे दंबावो दा गंगारा आंहा बिदिनो सोलाय सोलाय लाङोमोन बिसोर आगोलनि दिनाव दा गंगारफ्राबो फैलिया बिदि फैला बिसोरबो दा गोरों गोरा जाजोब्बायनो साख्रिआला जाबायनो थाखा फैसानि आंखाल गैयि जालांबाय बिसोरबो दा बेफोर थाखा फैसाजों बिसोरो बहुद बुस्थु बायै बायै माबा माइ माइरं बायबाय सि जोम बायबाय दा बिसोरो दा बिदि सोलिबाय आरो बिसोर सोलिनो हानाय जाबाय बिसोर आरो बिसोरसो खरे खरे साख्रिनो जायहा सेंग्रा दं साख्रि मोनथारनांगौनो आरमि साख्रि खरे खरे साख्रि दानिया थाखानि आंखाल गैलिया बिसोरबो जानाय लोंनाय आमदानिसै बिसोरो थाखा फैसा हदाय मोनो नालाय बिदि आगोलो थाखा फैसा गैयियाव बिदि थारुन लाबोयो नारें खमला लाबोयो आलु लाबोयो जोंनिफ्राय माइजों माइरंजों सोनानै लाङो गंगारनो बाहोनानै माबा गराइनो बाहोनानै बिदिमोन आरो गंगारनि न'आ हाजोनि बान्द'र नालाय बिसोर बान्द'रानोसै ओइ थायो बिदिनो थायो लुना थायो बान्द'रानो बिसोरो बान्द'र निसिना नालाय मोनबा जाबाय मोनाबा थाबाय बिदिथार माबा माखयनो सावसुब सावसुब जाबाय थाबाय माबा माबा जाबाय माबा दंफां फिथाइ हाग्रा फिथाइ जायो थायो बिसोरो बान्द'रानो लैखोना बिसोरो आगोलो बेसे आं जिगाब होनोसो बालायलाङोमोन बिसोरनो आं उन्दुनो एखेबारे बिदि दस जन बार'जन थायोमोन आंनि न'आवनो आगोलो गंगार बाहामोन आंनि न'आनो एखेबारे आगोलनिफ्रायनो आरो दा फैलिया दा फैला गंगारफोरा ओरैबायदि बुद्धि बारामोन बिसोरबो बुद्दि दं नोंनो मावबा दाउबो लाबोगोन अमा बेदरबो लाबोगोन ओरैबायदि जाहोफैयोमोन आंनो आरो मोजां मोजां मोनजाबाय नालाय गंगारा बुङो दै ओइ माइखौ बारा बारा खरि दिबालागब'दे होनना बुङो माइखौ बेनिफ्राय आरो इसे बेदर जाहोबाय नालाय नोंहाबो इसे गोसोआ नांबाय माइखौ ओइ गावस्रा माबा बस्था फिसा फिसा दंलै बस्था हिसाब माने हरोमोन आं माइखौ आं गंगारनो बेदर जाहोबाय नालाय आंहाबो गोसोआ मोजां मोनबाय बिदिमोन आगोलो खोब एथ' गंगार बासा आंनि न'आवनो आगोलनिफ्रायनो नै दासो फैलिया इसोरफोर बिदि आरो आं गंगारजों सोलिनाय मानसि आं अ आरो जुमायबो होनांगौ जुमाय होब्ला खोब मोजां मोनो बिसोर बिराद मोजां मोनो जुमायनि खुरै होबाथाय आरो ओंख्रिया ना गुन्दै नांगौ बिसोरनो ना गुन्दै ना गुन्दैखौ खोब मोजां मोनो बिसोरो ना गुन्दै फुदुंना हो ए लेबफ' होनो मोजांखौ लेगफ' होनो लेगफ' लेगफ' होनो बिसोरो अ खोब मोजां मोनो ना गुन्दैखौ बिसोर ना गुन्दै होब्ला मोजां खुरमासैर' बिसोरा ओरैबायदिथार गंगारनि जादा साला अ अ गंगारनि भाखाया मोजांखौ होनो लेगफ' लेगफ' लेगफ' आसे होनो आरो गथ'फोरखौ ओइ खरसा होनो खरसा नुं मा अद' अद' होनब्ला फै फै होननाय जायो बे गथ'फोरखौ लेंहरबाय गद' गद' फरसा अद' अद' नुंमा फै जुजाले होनबा ओइ जुमाय जुलाले अद' अद' होनबा लिंहरनोसै जुमाय लोंनो फै फै होनबाय आरो मनजाले बा ओंखाम मनजाले अद' अद' होनबा ओंखाम जानो फै फै होननाय जाबाय बिदिनो आरो दैखो रि रि फै रि रि दैखो बिदि होनो थाङोमोन आंबो थाङोमोन गंगारनियाव थाङोमोन आंबो हदायबो थाङोमोन थाहैयोमोन आं आरो मुसलमानजों बिसिगि आंहा मुसलमानबो दं थुरमागुरियाव बिनाव फनद्र'दिन दसदिन थानानै फैयोमोन आं मुसलमाननियावबो बिदिमोन आं बिदि गिदिं गिदिं जाबाय थायोमोन आं मुसलमाननियावबो गंगारा दाउ होयो बेस्रा दाउ होयो अमा फिसा दंबा अमा फिसाखौ बुथारना हैयो नोंनो आरो दाउबो होयो गिदिर एखेबारे सानै साथामजों जाजोबनो हाया जोंनि फुथारनायखौ जाया बिसोरो गावस्रा माबा आजि मारा नाखायदे होनना बुङो दिनै बुथारनायखौ जाया गाबोन बुथारनायखौ जायो बिसोरो बेदरखौ बासि दोननानै दिनै बुथारबाय गाबोनसो जायो बिसोर बेदरखौ बिदि आरो नाखौबो जाया आजि मारा नाखाय होनना बुङो नाखाय आजि मारिले खालि खाब' आमार थब' दे होनना बुङो गंगारफ्रा ना बेदरखौ दिनै फुथारनायखौ जाया अखानायैसो जायो बिसोर बिदि आरो आमार नामा गुरु आसे नामा गुरु नाम लानाय दं बिस्रा नाम लानाय दं बिस्राबो मोनसे इसोर दंलै इसोर दं बिसोरहाबो